नमस्ते जी में सुनेआ कि तुस तुस पार्लर दा बोल्ला दे ओ में तुंदे कोला बाल कटवाने हे अपने ते सनाओ जी तुस केह्डे़ केह्डे़़ तरीके दे बाल कटदे हुंदे केह्ड़े केह्ड़े स्टाइल दे बाल कटदे हुंदे पैहले बी कटवाए देन ते उद्धर इन्ने शैल कट्टे नी उनें ते हुन तुस सनाओ कीिमिगी आह्निये तुंदे कौल उल्ले किन्ने बंदे होङन कटाने आह्ले जां किन्ने बंदे कट्टने आह्ले न ते मिगी टाइम सनाऊ उड़ो की उस्सै टाइम दी मैं आइये तुंदे कोला कटाई सकां अगर शामी तक्क अगर तुस फ्री होवो ते में उस टाइम आई जां ठीक ऐ परसूं ते फी तुस मिगी टाइम सनाऊ उड़ो ठीक ऐ मैं जारां बजे आई जागी पूरे पुज्जी जागी ते ओह्दे बाद च च तुस होर कोई कस्टमर आई जंदा ते मिगी उस्सेै टाइम कन्न्ने तुस सनाऊ उड़ो ते एह् ऐ कि जेह्की थोह्ड़ी ढंग्गै दे तुस ना पैहले कटाए दे हे उंदे कोला ठीक नी होए दे मिगी तुंदे कौला स्टेप कटिंग करानी ऐ सुने दा ऐ तुंदा नाम बड़ा ज्यादा तुंदा नाम ऐ हांजी में तुंदे हांजी पैहले में इक्क बारी करवाइयै दिक्खी लैंग ना अगर मिगी ज्यादा पसंद आई जाग ते फी में इत्थुआं के करवागी क्योंकि अज्ज कल्ल बड़े सारे इयां गे क्योंकि जेह्के मश्हूरियां दिंदे नै उंदे कन्ने ठीक ऐ ठीक ऐ